आच्चा आङो दहाय नोंनि दखानाव माबा माखासे मुवाफोर लाबोनो थाखाय कार्डआव लिरदोंमोन दा आं थिरांथा लाबाय बेखौ नांला बेनिथाखायनो माखासे मुवाफोरखौ बोखारनांसिगोन बिदिनो लंपेन्ट गसलाखौ बोखारदो ओमफ्राय पेन ओमफ्राय घरि वात्स बेखौल' हरदो